कक्राझार जिल्लानि जे रांखान्थियारि दोरों एबा फालांगिनि जे फालांगिनि जे सोमोन्दो बा फालांगिनि जायगायारि माखासेफ्रा जाबाय माने बायलाय फानला बा माबा मोनसे बिजिनेसनि थाखाय बिजनेसनि थाखाय आरो सम सम सम आरो समजों सोलाय बोदों माखासे माखासे जे फालांगि जे बिजनेस आरो बेजों लोगोसे राजनिटिकनि जे देभलभमेन्थ जे खामानि मावनाय बेफोरजों माखासे सोलिबोदों आरो बेजोंनो बेजोंनो लोगोसे राजनिटिकनि जे मोगा मोगि गावजों गाव जे दान्थे बिदान्थे जालायनाय बेफोरजोंनो माखासे मोगा मोगि जानांनो गोनां जादों आरो फालांगिफोर बा राजनाटिक राजनिटिक जौगाथायफोर जेंना बेफोरो बबेबा समाव मोजां आरो बबेबा समाव गाज्रि जाना होदों आरो बबेबा समाव खाबु खालामना होदों जे माखासे जे आबाद मावनाय कक्राझाराव जे बिजिनेस खालामनाय जे बेफार फालांगि जे माखासे बेफार फालांगि बेनि थाखाय लासै लासै जौगाखांबोदों